जतए तक रन्निंग के गप यऽ एखन अभीतक जे यऽ रन्निंग मे या खेल मे या कोनो गेमिंग मे जे छै अभीतक गाँव मे या जिला मे या राज्य मे या इण्टरनेशनल लेवल तक जे यऽ रन्निंग के बहुत अभी चलि रहल यए प्रति रन्निंग के रन्निंग के बारे मे अभी बहुत जागरूक यऽ हमर देश के नागरिक आर जे यऽ एहिमे जतए तक छै तऽ हम जिलास्तरीय तक रन्निंग मे भाग लेलहुॅं आर ओतए हम ओतए तक हम गेल छी आर हमर एहिमे बेसी सँ बेसी कोशिश रहल जे हम सबसँ आगा आबी आर एहिठाम सँ प्राइज लए कऽ जाइ या हमर कोशिश रहल आगाँ तक